आथिखालाव गथ'फोर गेलेग्रा गेलेमु माखासेफ्राथ' मा होननो गेलेनांगौआदि बेफोरखौ गेलेयोमोन जेरै क्रिकेट फुटबल बेडमिन्टन लन टेनिस बेफोरखौ गेलेयोमोन नाथाय आथिखालनि गथ'फ्रा मबाइल आवसो गेम गेलेग्रा जाबाय मबाइलाव गेम गेले गेले सोरबा मबाइल एडिक्ट जालांबाय बिदिनो सोरबा सोरबा मबाइल दसे मोनाबानो गथ'फ्रा गाबो होवाबाबो जारला होबाबो जारला गाबो होवाबाबो दा बेखायनो गथ'फोरखौ मबाइला फ्राय गाज्रि खालामबाय मबाइलाव गेम गेले गेले दा बेफोरखौ होखारनो थाखाय जोङो बिमा बिफाफ्रा मोजां राहा लानांगोन आरो ओंखायनो आथिखालाव गथ'फोर गेलेनो थाखाय मोजां मोजां गेलेग्रा बेसाद बायना होनांगोन मोजां सोलोंथाइबो लाहोनांगोन लोगोसे बुजाय आजाय जाहाथे जोंनि गथ'फ्रा मोजां गेलेगिरि जानो हायो जेरै मेरला गेलेग्रा दं टायकान्ड' दं बक्सिं दं बेफोरखौबो गेलेजायो बेफोरजोंबो मोजां सोलिलांनो हायो साख्रि बाख्रि मोनहैयो बेफोरखौ गेलेनानैबो लोगोसे फुटबल खौथ' गारनो फुटबल खौथ' गेले गेलेथारनांगौ मोजां फुटबला मोनसे देहानि थाखायबो मोजां राफोद खालामो आरो गथ'फोरखौ गेलेहोनो गथ'फोरखौ मबाइल गेलेग्रा मबाइल जों गेलेहोदावनो नांथारा मबाइल जों गेलेयोबा ऐ गथ'फ्रा फ्राय गाज्रि जाखाथारो ओंखायनो जाहाथे मबाइल निफ्राय गोजानाव दोनो बे आरो गथ'फोरखौ मोजां गेलेहोनो थाखाय जोङो बिमा बिफाफ्रानो दायथ' लानांगौ आरो मोजां मोजां गेलेग्रा बेसाद बायना होनाया गोनांथार आं बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय